ہیلو محترم آئی ٹی ڈپارٹمنٹ السلام علیکم میں رہبر فاؤنڈیشن کے ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں بطور نیا ملازم شامل ہوا ہوں ادارے کی سائبر سیکیورٹی اور ڈپارٹ ڈیٹا پروٹیکشن پالیسی پر عمل درآمد کے تحت مجھے ہدایت ملی ہے کہ میں اپنے ڈیجی لاکر اکاؤنٹ کا پاسورڈ تبدیل کروں تاکہ حفاظتی اصولوں کی پاسداری کو یقینی بنایا جا سکے براہ کرم رہنمائی فرمائیں کہ پاسورڈ کی تبدیلی کے لیے کوئی مخصوص ہدایات یا تقاضے جیسے پاسورڈ کی لمبائی حروف و علامت کی ترکیب وغیرہ موجود ہیں کیا اس کے لیے کوئی مخصوص طریقہ کار یا پورٹل استعمال کیا جانا چاہیے کیا پاسورڈ کی تبدیلی کے بعد اس کی تصدیق یا اطلاع دینا ضروری ہے آپ کی رہنمائی سے مجھے اس عمل کو پالیسی کے مطابق مکمل کرنے میں آسانی ہوگی